गोंयांत वेग वेगळ्या धर्माचो जातीचो लोक रावतात प्रत्येक समाजांत वेग वेगळे रिती रिवाज आसा जशे धालो फुगडी घाराणें घालप लग्नाक होवी म्हणप म्हणून आमची गोंयची संस्कृती वाडत गेल्या आतां आमचें गोंयचें नांव भारतांत न्हय तर भारता भायरूय लेगीत पावलां गोंयांत जावपी नाटक धालो फुगडी जागोर शिगमो अंतराष्ट्रीय पांवड्याचेर लेगीत पावल्या वेग वेगळे तरेची सर्ती भारता भायर गोंयकार घेवन वतात आनी वांटेकार जावन इनामां लेगीत मेळटात गोंयांत सस्ता संस्था आसा ज्यो गोंयच्या कलाकारांक फुडें सरपाक आदार दिता आनी गोंयचें नांव पुराय संवसाराक पावयतात